हेल्ल' जोंहा गाबोन ओइ माबानिफ्राय माजबाटनिफ्राय आलासि फैनो नागिरदोंमोन बै आलासिफोरखौ लायनो थाखाय नोंनि फिलफिला गारिखौ नांगौमोन नोंं न'आव दंना गैया गाबोन बै माबानिफ्राय लाबोनांगोन सिमलानिफ्राय बेसेसो लागोनबा गारि भाराया दुइस'आ जागोन ना जाया दुइस'आव हमबाय दे गाबोन लायनांगोन सिमलानिफ्राय फैगासिनो दं आलासिफ्रा माजबाटनिफ्राय